जोङो बिसेसके जोङो बर' समाजाव दाउफिनाया गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव दङ नाथाय दानि गोनोखोआरि मुगायाव जोङो दाउ फिनानै रां आरजिनोब्ला जोङो गोनोखोआरि आदबखौ जोङो नाजावनांगौ जायो मानोहोनोब्ला जोंनि गोदोनो जे ट्रेडिसेनेल दाउ फिनायजों जोङो थोजासे जोंनि न'खरखौ फोथांनो थाखाय जोङो रां आरजिनो हाया दा दिनैनि समाव जोङो नुनोमोनो जे हेट्चिं हेट्चारि मेशिन हेट्चारि मेशिननि गेजेरजों खेबसेयैनो जोङो एकस'था हाजारथा जोङो दाउ फिसा गहोनानै मोब्लिबनि बे गोहोजों जोङो हेट्चारिनि गेजेरजों जोङो दिहुननो हायो आरो खेबसेयैनो जोङो हाजार हाजार दाउ फिसाखौ जोङो दिहुननो हायो आरो बेजों जोंनि जे फालांगि खालामनायाव जोंहा आरो न'खर सालायनायाव राङारि जोङो मदद मोननो हायो लोगोसे जेब्ला जोङो दाउखौ दिहुनो अब्ला जोङो अननायजों जोङो जोथोन लानांगौ जायो दाउ फिसाखौ मानोहोनोब्ला मेशिननिफ्राय दिहुननाय जानायलाय आरो हाजार हाजार जानायलाय बिथांमोनखौ जोथोन लाग्राया दाउ बिमा एबा मिशिनना हाया बेनिथाखाय जोङो जोथोन लानांगौ जायो गिबियाव ब्रुदाराव दोननांगौ जायो आर बिनि उनाव जोङो गग्रायाव दोननांगौ जायो आरो बिनिफ्राय जोङो जेब्ला दाउखौ फाइनाल प्रडाक्ट खालामनानै जोङो बाजाराव फानहरो बिनिफ्राय जोङो रां खामायनो हायो लोगोसे बिनिफ्राय जोङो बेदर महरै फाइनाल प्रडाक्टखौ जोङो मोननो हायो आरो जोङो बेजोंनो जोंनि दिहुनथाया गोबां जानायलाय जोङो रां आरजिनायाव जोंहा गोबां मुलामफा जायो आरो मदद जोङो न'खर सालायनायाव मोननो हायो